पांच तारख्यो ज्यो म्हाज्यो आवडटी किंवां म्हाका याद उरता त्यो म्हणजे सगळ्यांत पयली आसा पंदरा मार्च एकुणशे चोवऱ्याणव ही म्हजी सामकी आवडटी कारण त्या दिसा हांव जल्माक आयिल्लें आनी आवडटा म्हणजें कितें तर वर्सभर जेंकां कोणाक म्हाजी याद सुद्दां येना तेंकां पंदरा मार्चाक वार्शीक म्हाजी याद येता त्या दिसा तरी फोन करून सगळीं जाणां म्हाजी काळजी घेता म्हणून ही तारीख म्हाजी सामकी आवडटी तेज्या उपरांत येली ती स मे दोन हजार अठरा ह्या दिसा म्हाजे एका हाताचे दोन हात जाले म्हणजेच म्हाजें लग्न जालें तर ह्या खातीर हिवूय तारीख स मे म्हाजी खूब आवडीची तेच्या उपरांत वीस ऑगस्ट दोन हजार बावीस ह्या दिसा एक सुंदर अशें चली लक्ष्मी आमच्या घरांत अवतरली आमच्या घरांत जल्मांक आयली तें म्हणजे म्हाजें चेडूं सो त्या खातीर स वीस ऑगस्ट ही म्हाजी एक आवडीची आनी याद धरी सारकी अशी तारीख तेज्या उपरांत इकरा ऑगस्ट दोन हजार तेव्वीस ह्या दिसा हांव एस अ टिचर म्हणून पर्मनंट कामांक लागलें त्या खातीर ही इकरा ऑगस्ट दोन हजार तेव्वीस हांव केन्नाच विसरूंक शकना तेच्या उपरांत येली हांसून उडोवचें म्हटल्यार एक मे वर्साच्या सगळ्या वर्सा म्हाका एक मे खूब आवडटा कारण त्या दिसाच्यान आमकां एक म्हयनो सुटी आसता जे पळय आमी स्कुलांत भुरग्यां खातीर शिकोवपाक हाका जें त्रास काडटा किंवां जे वर्सभराचे आमचें तें टायर्डनस आसा तो भायर काडपा खातीर आमकां एक म्हयनो सुटी आसता म्हणून एक मे म्हजो आवडीचो